जी नमस्कार हम सबसे भारत अभियान के तहत कि यह बताना चाहते हैं कि हमें स्वच्छभारत बनाने के लिए हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए

इससे

और जहाँ जहाँ हमारी जो है गंदगी है उनकी सफाई करवाना और जो भी हमारे शहरी क्षेत्र हैं या हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उस जगह में जो है जहाँ ख़ास करके जहाँ निम्न तबके की मतलब गरीब तबके के लोग रहते हैं वहाँ गंदगी ज़्यादा फैली हुई रहती है वहाँ विशेष ध्यान देने की हमें ज़रूरत होती है स्वच्छ भारत मिसन के तहत और वहाँ जाकर के हमें लोगों में जागरूक करना होगा कि साफ़ सफ़ाई में रखिए रहिए और समय समय पर सरकार से उपलब्ध करा के वहाँ जो है थोड़ा सा जो है सैनिटाइजर ब्लीचिंग पाउडर ये सब का इस्तेमाल भी करवाना चाहिए है ना हमने भी स्वच्छ स्वच्छता में भाग लिए हैं और गाँव गाँव में जाकर के जैसे झाड़ू लगवाना साफ़ सफ़ाई करवाना लोगों को जो है जागरूक करना कि साफ़ सफ़ाई में रहिए झाड़ू लगाइए घर के आस पास में मतलब लैटरिंग बच्चों का नहीं रहना चाहिए या आप बहार में शौच करने के लिए मत जाइए बहार में शौच करते हैं तो आपकी समाज आपकी वह वातावरण जो है अपवित्र होता है गंदगी फैलती है जिससे हमें तरह तरह की बिमारी झेलनी पड़ती है तो इसे तो हमें जो है शौचालय अधिक से अधिक बनवाना चाहिए स्वच्छ भारत के अभियान के तहत शौचालय बनवाने चाहिए और जहाँ भी हमारे जो है अगर भविष्य में कभी गन्दगी कहीं मिल रही है दिख रही है मवेशी मरा हुआ है या पशु पक्षी मरा हुआ है तो उसको स्वच्छ रखने के लिए हमको मिट्टी में गढ़ा खोदकर उसमें गला देना चाहिए ताकि उससे हमें गंदगी ना फैल पाए है ना और जहाँ जहाँ हमारे क्षेत्र में जो ग़रीब तबके के लोग हैं जिसको पानी रखने की जगह नहीं है है न तो वहाँ गंदगी फैलती है जत्र तत्र पानी बहता है वहाँ पर जाकर के हमें मतलब उसको इ सब जो है सुधार करवाना चाहिए मेहनत करके थोड़ा बताना चाहिए कि ये कर यह पानी अगर आपका जो है जत्र तत्र बहेगा तो उसमें किटाणु होगा गंदगी होगी तो जिससे हमारे जो है जो समाज में गन गंदगी फैलेगी त इसलिए वहां एक गाढ़ा खोद करके सोख़्ता क्वेल्टी का बना करके वह अपने पानी को वहाँ वह रख सकते हैं ताकि वह पानी स्वच्छता के तरत वह ज़मीन के अंदर चले जाए और पानी की भी इससे बचाव हो सकता है यही हमारे समाज में जो है स्वच्छता मतलब रखना चाहिए और और आगे है कि हमारे शारीरिक साफ़ सफ़ाई भी होनी चाहिए जैसे जो है बहुत जो है समाज में जो ऐसे भी लोग हैं जो ग़रीब क्वेल्टी के लोग हैं तो वहाँ जो है वह उनके बच्चे जो है क्या करते हैं भर दिन यत्र तत्र खेलते हैं खुले नंगे पैर खुले बदन रहते हैं मिट्टी में रहते हैं या गंदगी में रहते हैं तो इसी भी भी हमको सुधार लाना है समाज में इसे जागरूक करना है साथ ही साथ हम अपने आपको भी साफ़ सफ़ाई रखना है डेली नहाना नाख़ून साफ़ करना बाल धोना अच्छे कपड़े को मतलब धुल करके पहनना है ना इत्यादि ये सभी चीज़ हमारे समाज में जागरूक करने की अवश्यकता है है ना गंदगी से और जो है यह नल के पानी से और जो है मान चलिए शारीरिक साफ़ सफ़ाई से या यत्र तत्र गंदगी ना फैले उसको गढ़े में डाले ये सबसे हमें समाज में जागरूक करना हमें हाँ तो हमारा समाज जो है स्वच्छ मतलब रह सकता है बीमारी कम हो सकती है